السلام علیکم میں ثاقبہ اور میں یہاں دلّی سے آئی ہوں گھومنے ہم میں نے کھگڑیا کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا تو اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کھگڑیا تو آپ یہاں جی تو آپ یہاں کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری دیجیے کہ کوئی اچھی کون کون سی جگہ ہے تاکہ ہم گھوم سکیں نہیں ہم چار لوگ ہیں ہم میں ٹھہرے ہیں ہم اپنے رشتے ہاں ہمارے رشتےدار ہیں ہم ان کے یہاں ٹھہرے ہیں جی یہاں کے بارے میں حالات جی جی جی جی جی جی میں یہاں کسی کالج کے بارے میں بھی سنا تھا

جی جی

آپ وہاں کا ایڈریس دے سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ

آپ یہیں رہتے ہیں کیا بہت بہت شکریہ آپ کو بتانے کے لیے السلام علیکم